जीअं त अॻे फ़ोटो कढण जो को रवाजु न हुओ पर जॾहिं मुंहिंजी शादी थी हुई त मुंहिंजी शादीअ में मुंहिंजे घर वारनि फ़ोटू कढण वारे खे घुरायो ऐं उहे फ़ोटो हाणे बि मूं वटि आहिनि जंहिंखे ॾिसी मुंहिंजी पुरानी यादियूं ताज़ा थी वेंदियूं आहिनि पर हाणे जे दौर में फ़ोटो कढणु हिकु आम ॻाल्हि थी चुकी आहे अॼु असां कुझु नओं वॻो बि पाईंदा आहियूं त फ़ोटो कढंदा आहियूं पर ओहिड़ो मन खे मज़ो कोन ईंदो आहे हाणे जा फ़ोटो ॾिसी